ویسے تو مجھے بہت ساری کتابیں پڑھنا بہت پسند ہے کیوں کہ کتابوں سے علم بڑھتا ہے اور کتابیں پڑھنے میں بہت مزہ بھی آتا ہے اِس کے علاوہ میں فلمیں بھی دیکھا کرتا ہوں اور کچھ ٹی وی شو بھی جیسے کے کپل شرما شو یا سی آئی ڈی ٹی وی سیریل میں بہت دیکھا کرتا ہوں مجھے کپل شرما شو میں اُن کی کامیڈی اور اُن کا لُطف اندوز ہونا مجھے بہت پسند ہے میں اکثر و بیشتر کپل شرما شو دیکھا کرتا ہوں جو بھی ہفتہ وار پروگرام ہوتا ہے اُن کا اور اُس کے علاوہ میں کچھ کتابوں کا بھی خوب مطالعہ کرتا ہوں جیسا کہ عام طور پر مجھے ناول پڑھنا بہت پسند ہے ناول میں مجھے سیریز والی ناول بہت اچھی لگتی ہیں کیوں کہ اُس میں ایکشن سیکوینس اور اِسی طریقے سے کوئی کہانی جو کہ لمبی ہوتی ہے وہ مجھے پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے اور میں اپنے خالی اوقات میں اُن ساری چیزوں کا مطالعہ کرتا ہوں جس سے مجھے میرے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور مجھے یہ ساری چیزیں اچھی بھی لگتی ہیں اور میں اِس سلسلے میں لوگوں کو یہی مشورہ دینا چاہوں گا کہ تمام لوگ اِس طرح کی کتابوں کا مطالعہ کیا کریں